हेलौ अ अबाव दं आङोथ' नै बेयावनो दं र' जायगायावनो

आङोथ' नोंसोरो माला फैयो औ फैजागोन दे ओइदिनखालिबा थानाया थानो हागोन दे हो रुमफोराथ' मेरला दङ र' थानो हागोन नुनायाथ' ओरैनो जिब जुनार जाखिनि दङ ओरैनो आरो मैदेर गान्दा बेफोरखौ नुनो मोनगोन दङ दे गासिबो गासिबो दंजोबो अ फैनो हागोन नोंसोरो फैनो नागिरदोंबा बेनिफ्राय अ गासिबोथ' सुबिदा दंखाजोबो फैनो हागोन आरो अ फैनो हागोन दे अ सोलाबगोन सोलाबनायालाय नोंसोरो फैबानो जाबाय होमबा जेबो उसुबिदा गैया दे औ फै दे फैनो हागोन दे औ दे दे